असांजे राज्य में कुदरती सुंदरता घणेई आहे ईअं झरना अजमेर में पुष्कर में झरनो वहंदो आहे ऐं उते त क़ुदिरती जंगल बि आहिनि ऐं ॿियो असां वटि झरनेश्वर मंदर बि आहे जिते क़ुदिरती बारिश जे ॾींहनि में झरनेश्वर मंदर में झरनो वहंदो आहे ऐं पाड़ाजर महादेव बि महादेव मंदर में बि झरनो आहे ऐं झरनो वहंदो आहे ऐं अहिड़ा घणेई जंगल असांजे पुष्कर में बि आहिनि ऐं अजमेर शहर त एतिरो क़ुदिरती संद सुंदरु त आहे जंहिंजो चई ॻाल्हि न पुछिजे हा ॿियों रावत भाटा में उते ई जंगल बि आहिनि उते जंगल बि आहिनि ऐं झरना बि आहिनि क़ुदिरती झरना ईअं वहंदा आहिनि जीअं पाण खे मज़ो ईंदो आहे उन्हनि जी झरननि जूं लहरूं हलंदियूं पियूं आहिनि ॾिसण में क़ुदिरत अहिड़ी सुठी जीअं बसि क़ुदिरत में माण्हू पाण अंदरु खोई वेंदो आहे